गोंयान खूब व्हड नाचाची वा गाड्याची यु नो फेस्टिवल्स जाता जशें सदभद एक खूब व्हडलें म्युजीक फेस्टिवल गोंयांत जाता सामको भायलो लोक येता सदमत भायलो लोक सदमत करपाक गोंयान येता आनी इतली थंय लूट जाता तेजी बोरेंपणूय आसा वायटपणूय आसा कारण खूब पोल्यू तेन्ना खूब वेस्ट बी थंय बिचार करता तो आखी बीच थंय घाणीत भरलेली आसता मागीर तशें आखी लोकोत्सव जाता लोकोत्सव आसताच आसता खूब खूब लोक आसता लोकोत्सव तो धालो फुगडी बांडे ते सगळे पळोवपा लोकूच वा आमच्या गोंयाक म्हणजे जे खाशेले नाच आसा वा गितां आसा ती थंय जाता दिसा पळोवपा लोकांनी येवचेच म्हाजे हेणें लोकोत्सव जो लोकोत्सव पळयल्लो जाल्यार एका दिसा जितले दीस लोकोत्सव तितले दिसा भितर तूं तूं गोंयची सगळे फामाद डान्स गितां सगळें कळोन येतलें